मुंहिंजो नालो राहुल आहे ऐं मां कल्चर रियलिटी बॉक्स में क्रिकेट खेलियो आहे मुंहिंजो एक्सपीरियंस ईअं हुओ की हुते पाण मॉल में वञी करे गेम खेलंदा आहियूं जीअं हुते क्रिकेट हुओ त मां क्रिकेट खेलो आहियो हुते छह बॉलनि मिलंदियूं आहिनि ऐं ऐं हुते लॻंदो आहे की रियल में पाण स्टेडियम ते खेलियूं स्टेडियम में पिया खेलूं ऐं केरु बॉल पियो करे ऐं पाट पाण खे बैटिंग करिणी हूंदी आहे ऐं ॾाढो सुठो एक्सपीरियंस हुओ मुंहिंजो

ॾाढो सुठो हुओ उहा जो सैटअप उते जो सैटअप बि ऐं ॾाढी सुठी एनीमैशन हुई हुते